हेल' औ नोंथां मोजां मोजां आटसा मोजाङै दंना

औ एकदम्बारे समफ्रानो मिलायलायलांला माथो

ओम आटसा खबरा जाहैबाय माने क'क्राझार ओनसोलाव बे प्राइभेट स्कुलफ्रा माबादि माबादि

आटसा आटसा थारमानि आटसा खोनानाय बायदिआवलाय फिसफ्रा बिसिबां बिसिबां थाङोनो इउ एन आव इउ एन आव

बे मान्थलि दिउसा ओम आटसा ओम होनबाथ' मान्थलि दिउसआनो गुजौबा मुं थिसननायनि माबा राङाबो एसे बुरजायानो जागोन खोमा हा बेनि अनगायैलाय एसे माबाफ्रा ओम मान्थलि दिउसफ्रा एसे खम लानाय बेनि अनगायै आलदा स्कुलफोर नों मिथिनायाव गैबावा होनबाय नोंथां ओम आटसा आटसा औ औ बिबो मोनसे बेनो गिदिर माबाया प्रब्लेमा आटसा बे नोंथां दसे उनाव फन खालामदिनि दा नै एसे बेस्थ'थ' एसे मोजाङै रालायफिनसै उनावहाय औ दे दे